हंँ पूर्णियासँ बाजै छी अहाँ हम एखन तऽ भट्टा बाजारमे छी पहली बार पहिल पहिल बेर हम अइली हँ पूर्णिया घुमै लए केहन शहर छै पूर्णिया कुछ कुछ घुमैवला कुछ छै यहाँपर कोनो यहाँ फन सिटी भी छै नाम दुनूमे सबसँ नीमन की छै फन सिटी कहाँ छै फन सिटी

हम तऽ हम तऽ बच्चामे कोइ दोकान छै हमर ओतय छियै अच्छा यहाँ पर कोइ होटल मिल जेतै हमरा रहै लए हम अखन यहाँपर एक सप्ताह रहबै कोनो बढ़िआँ होटलके नाम बताबु अहाँ पैसाके दिक्कत नहि छै अहाँ बताबु कनि बढ़िआँ ए सी रहतै हमरा घुमेतै वहाँपर गाड़ीमे बैठा करके एहन कोई छै होटल वहाँपर हँ आओर कोन चीज कोन चीज छै वहाँपर कोइ खाइ पियैवला होटल छै बढ़िआँ की की भेटत ओकरामे अहाँ बताबु ने की की छै कोइ बढ़िआँ बढ़िआँ खाना वहाँके हमरा तऽ पता नहि छै वहामे कुछ खराब दए देलकै तऽ अहाँके की पसन्द ऐलक वहाँपर कोन सा खाना वेज मंचुरियन अच्छा यहाँपर मन्दिर सब भी छै कोन कोन मन्दिर बजरङ्ग बलीके बस मन्दिर छै यहाँपर हँ केम्हर छै कही भट्ठा तरफ सुनलियै हँ छै हँ हमरा तऽ बुझाइ छै यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध मन्दिर छै अच्छा ठीक छै सुनु ने हम जाइ छी हमर ने टुकटुक आबि गेलै